हैलो डिलीवरी आह्ली दीदी बोल्ला दी आं एह् डिलवरी आह्ले भैया बोल्ला दे ओ ते ओह् भैया साढ़ा पॉर्सल गै डिले होई गेआ पॉर्सल मंगवाया हा नीतिका शर्मा आं जी आं जी ते असें मंगवाई दी ही फाऊंडेशन ते कन्नै पैक ओ नेईं भैया तुस ल्लें बोल्लो तुस इं'या खाने गी की बोला नै ते साढ़ा पॉर्सल डिले होई गेआ ना तां फोन कीता तुसेंगी नेईं नेईं भैया फ्ही बी कदूं तगर आई जाह्ग पॉर्सल ठीक ऐ ते भैया असें होर बी पॉर्सल मंगवाने होंदे तुस इंया मुड़ी जंदे होने पिच्छें ते तुसें एह् इत्थें एड्रैस पाये दा निअर ब्राईट स्टार मेरे स्हाबै अच्छा एह् फ्रिज़ बंद कर अच्छा ठीक ऐ भी ठीक ऐ अच्छठा भी इत्थें ब्राईट स्टार स्कूल ऐ नी इत्थें आई जायो ठीक ऐ भी